ہیلو السلام علیکم جی آپ خیریت سے ہیں جی میری بات لائن لائن سپورٹ ٹیم سے ہو رہی ہے جی دراصل بات یہ ہے کہ مجھے جامد اور ناقص آڈیو کال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جو کہ ہر کال میں مجھے دشواری ہو رہی ہے جی جی کبھی آواز بہت زیادہ آتی ہے جی ہاں جی ہاں جس میں جس میں سمجھ رہا ہوں جی ہاں کبھی آواز بہت زیادہ آتی ہے کبھی بالکل کم آتی ہے جو کہ بالکل سمجھ نہیں آتا ہے جی جی تو اس کے لیے آپ کوئی ٹیکنیسین بھیج بھیج کر کے سائٹ پہ چیک کرا دیتے جی ہاں بھیج دیں آپ میرے سائٹ پہ ٹیکنیسن بھیج کر کے اس پرابلم کو دور کروا دیتے کچھ وائرنگ میں بھی مسئلہ ہے لگ بھگ یہ سات دنوں سے ہو رہا ہے جی ہاں اس کی وجہ سے مجھے کافی دشواری آ رہی ہے جی اگر بھیج دیں تو بہت مہربانی ہوگی آپ جلد سے جلد بھیج دیں جو کہ میرا آئندہ کال کال مجھے صاف طریقے سے سن سکوں اور سمجھ سکوں جی بھیج دیں آپ کا بہت بہت شکریہ